हमसब जेना चाद्दरि बनबै छलियै हँ कि सॉल बनबै छलियै हँ कुरुशपर मे काँटापर मे से लाल पियर उन लए कऽ सब रङ्गके उन लए कऽ से ओकरा डिजाइन बना बनाकऽ कुरुशोपर बनबै छलियै हँ काँटोपर बनबै छलियै हँ सॉलो बढ़िआँ सँ बनबै छलियै हँ चद्दरिओ हाथसँ जेना पेन्टिंग कऽ कऽ मुखमे लगबै छलियै हँ झालड़ि ओहो सब हाथसँ बनबै छलियै दस पन्द्रह सालके उमेरसँ सब किछु बनबै छलियै हँ हमसब ओकरा कुरुशके सब चीज उन लए कऽ चादरिपर मे डिजाइन डालै छलियै हँ डिजाइन डालिकऽ चद्दैरो बनबै छलियै हँ झालड़िओ बनबै छलियै हँ पर्दामे ओइके टाँगैवला जेना फोटो सब होइ छलै कपड़ापर मे सब चीज छापिकऽ किनको अथीपर मे छापिकऽ सब चीजके ओकरा कुरुशसँ बुनय छलियै हँ ओकरा कुरुशसँ सुइयासँ भरै छलियै हँ ओकरा बनबै छलियै हँ जेना सॉल होइ स्वेटर होइ छै स्वेटरमे जेना बढ़िआँ बढ़िआँ डिजाइन कतौ देख जाइ छलियै ओइ डिजाइनके उतारिकऽ खूब बढ़िआँसँ डिजाइन बनबै छलियै हँ सॉलो बनेलहुँ स्वेटरो बनेलहुँ आओर टोपियो बनेलहुँ जेना बच्चा सबके टोपी देखय छलियै ओहो बनबै छलियै जुराब देखय छलियै तऽ जुराबो बनबै छलियै हँ अपनो ब्लाउज बना लेलहुँ रङ्ग विरङ्गके उन सब लए कऽ ब्लाउजो बना लै छलियै आओर शॉलो बना लै छलियै स्वेटरो बना लै छलियै सब किछु बनाकऽ अपने पहिरै छलियै खरीदकऽ उन आनिकऽ आओर तहन से फोटोसब जेना भरबै छलियै भरबै छलियै शीशामे ओकरा हाथसँ बना बना कऽ भरा लेलहुँ तहन भराकऽ अपन सबकेँ देबो करै छलियै परिवारमे अपनो सब राखय छलियै हँ सएह सब जे बढ़िआँसँ जे होइ छै हाथक लुड़ि से सब किछु बनबै छलियै हँ ओइ समयमे